हैलो अज्ज अं'ऊ तुसेंईं सनाना चाह्न्नी आं की जेह्का साढ़ा पढ़ाई दा सिस्टम ऐ ओह् थुआढ़े ञ्यानें आस्तै कि'यां मुश्कल ऐ ते होर ओह् थुआढ़े ञ्यानें गी' कि'यां स्पोर्ट करा दा ते अगर स्पोर्ट करा दा बी ऐ तो ओह् केह्ड़ी खास खास जेह्की उं'दी जरूरतां न जिसी थुआढ़ा पढ़ाई दा सिस्टम थुआढ़ा ञ्यानें आस्तै मदद करा दा ऐ ते इं'या गै जेह्की साढ़ी सरकार ऐ उ'न्नै बी बड़े सारे साढ़ै स्कीमां बनाई दियां साढ़े ञ्यानें आस्तै ते जि'यां की जेह्ड़े ञ्यानें होंदे अं'ऊ तु'सेंगी सनान्नी आं की जेह्ड़े ञ्यानें होंदे जेह्के मतलब की दिक्खी निं सकदे ते बोल्ली निं सकदे जां जि'नें ईं हत्थ निं होंदे कोई चली निं सकदा ते ते उं'दे ञ्यानें आस्तै के सरकार नै इ'न्ने सारे स्कूल जां एह् बनाए दा कि ओह् कदें जेह्के थुआढ़े ञ्यानें न कदें बी किसै बी चीज़ा दे पिच्छै निं रौह्न ते जि'यां की जेह्ड़े अ'न्नै ञ्यानें होंदे जि'नें ईं लब्भी निं सकदा उं'दे आस्तै इक्क होंदी डॉट लैंग्वेज ओह्दे स्कूलै दे जां मैडमां होंदियां ओह् उ'नें ञ्यानें गी बड़े प्यार कन्नै ते इं'या बड़ी शैल तरीके नै समझांदे न ते जेह्ड़े बाकी आई गे जेह्के मतलब कि कोई दिक्खी निं सकदा दिक्खी निं सकदा ते सनाई ओड़ेआ ते उं'दे आस्तै होंदी डाट लैंग्वेज जेह्के सुनी निं सकदे जां प्ही बोल्ली निं सकदे होर जेह्के बाकी जेह्के ठीक ठाक निं होंदे ते उं'दे आस्तै अस आई साईन लैंग्वेज साईन लैंग्वेज दा मतलब आई गेआ क बाकी शारें नै ते जेह्के थुआढ़े मास्टर जां मैडमां होंदियां स्कूलै बिच ओह् उ'नेंगी कि'यां पढ़ांदियां साईन करियै मतलब की शारें' कन्नै पढ़ांदियां न जेह्ड़ी साढ़ी सरकार ऐ उ'न्नै होर बी बड़ी बड़ी स्कीमां बनाई दियां ओह् आखद कि जेह्के एह् आह्ले ञ्यानें न मतलब कि जेह्ड़े ठीक ठाक ञ्यानें नेईं है'न बाकी ञ्यानें आंह्गर निं होंदे उ'नेंगी बी पूरा हक्क ऐ अपनी पढ़ाई करने दा ते ओह्बी बड़े शैल तरीकै कन्नै पढ़ी सकदे न ते होर में उ'न्ने बड़ी सारी चीज़ां जेह्की कीती दियां न जि'यां कि होर जि'यां बाकी ञ्यानें लेई लैओ तुस की एह्का आइयै जेह्ड़े जि'नेंगी हत्थ निं होंदे ते ओह् कि'यां लिखदे ओह् अपने पैरें कन्नै बनांदे ते लिखदे ओह् जां प्ही अपने पैरें कन्नै ओह् केह् आखदे उसी पेंटिंग बगैरा करदे न होर बी जेह्की साढ़ी गौरमेंट ऐ ओह् इ'नें ञ्यानें दी इ'न्नी मदद करा दी ऐ कि मतलब कि एह् जेह्के ञ्यानें होंदे कदें बी इं'या अपने आप गी कमजोर निं समझन ते तुसें बी इ'नेंगी कदें कमजोर निं समझन देना ऐ इं'दी इ'नें ञ्यानें दी तु'सें हर बेल्लै इ'यै आखना कीितुस बी करी सकदे तुस बी बाकी ञ्यानें आंह्गर शैल पढ़ी सकने जां बड्डे बड्डे अफसर बनी सकने अं'ऊ तुसेंईं इ'यै आखना चाह्न्नी कि जेह्के एह् ञ्यानें होंदे एह्बी एह् ञ्यानें बी बाकी ञ्यानें कशा घट्ट निं है'न एह्बी अपने इ'नें बी पूरा हक्क ऐ अपना पढ़ने दा इ'नें ईं बी पूरा राईट ऐ कि एह्बी साढ़े बाकी ञ्यानें आंह्गर अपना कम्म करी सकदे की एह्बी पूरे उं'दे आंह्गर गै अपनी जिंदगी जी सकदे